हेलो हाँ हम लकड़ी वाला बोल रहे हैं अच्छा अच्छा पलंग का क्या टूटा हुआ है

कटहल का है उसमें लकड़ी जो कौन सा साइज का टूटा हुआ है पट्टी टूटा हुआ है कि जिसमें शीशा लगा हुआ है वो टूटा हुआ है अच्छा पट्टी टूटा हुआ है वो तो अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है तो हम टाइम हाँ तो हमको टाइम मिलेगा तो हम आपको फोन करेंगे तो पलंग के अलावा और कुछ टूटा हुआ है जैसे अच्छा डाइनिंग टेबल भी टूटा हुआ है तो डाइनिंग टेबुल क्या चीज का है लकड़ी का है कि प्लाई का है लकड़िए का है तो उसमें क्या टूटा हुआ है उसका हाँ अच्छा हाँ तो और कुछ टूटा हुआ है हाँ और कुछ टूटा हुआ है घर में रिपेयरिंग कराने के लिए अच्छा दरवाजा में क्या टूटा हुआ है ओ छिटकिली अच्छा तो उसका स्क्रू खुल गया है कि ऐसे छिटकिली टूट गया है स्क्रूपे खुल गया है अच्छा तो स्क्रू खुल गया है नीचे का नीचे का भी सही है कि खराब है नीचे भी दिक्कत है अच्छा क्या वो उसका साइज क्या है चार इंची वाला है कि छः इंची वाला अथि है छिटकिली है छः इंची वाला अच्छा ठीक है तो तो हम ले कर मार्केट से आएँगे कि आप मंगा दीजिएगा अच्छा तो उसका पैसा अच्छा अच्छा ठीक है हम तो हमको टाइम मिलेगा तो हम आपको कॉल कर देंगे और हम आ जाएँगे